जोंनि जायगायावथ' मानसे गेलेनाय जायगा दं बे जायगाया स्टेडियामबो नङा ओरैनो फिसा गेलेनाय प्लेग्राउन्ड दं बे गेलेग्रा जायगाया जोंनि थाखाय बिराद मोजां मानो होनोब्ला बेयाव गेलेनानैनो गोबां गथ' गथायफ्रा गोबां देहाखौ सांग्रा खालामनो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबाङानो सोरबा सोरबा बे गेलेग्रा फोथाराव बल खेला गेलेनानै देहाखौ राफोद खालामनानै बायदिसिना इन्टारभिउआव खारनाय बादायलायनाय गेलेहैनानै सोरबा सोरबा गोबां मुलाम्फा जादों जेरै सासे आर्मि मोनलांबाय जोंनि बे खाथिनिनो धर्मफुर जायगानि आरो बिदिनो उनावफोर सोरबाफोर मोनबावनो हानाय राहानि थाखाय बेयाव मोनसे गेलेग्रा फोथार दं मानसिफोरनि थाखाय बेयो जोंनि गेलेग्रा फोथारा गोबां मदद होदों आरो गोदोनिफ्रायनो बे गेलेग्रा फोथारा दङ आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो बे गेलेग्रा फोथारा दङ आरो थाबाय थाथों बे गेलेग्रा जिखाबसे दलबसेल' दङ गेलेनो थाखाय सुबिदा बायदिसिना मिथिं दावथिंबो खुंनो थाखाय बेयावबो सुबिदा दङ खोलाहा गंसे एल पि स्कुल दङ आरो साहाथ' हिमालय हाजो दङ आरो जायगाया एसे जोंनि थाखाय मोजां हाजोनिफ्राय बोहैनाय स्राय स्राय दैमा दैसा बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां दैया फिल्टार खालामनांलायि बायदि गोजों बेयाव जों थानोबो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे हाजोनि बारहावाखो जों बिराद मोजां मोनो आरोखि आं बेखिनिखोनो बुंनानै बेखौ फोजोबथ'नाय जाबाय